हेल' मेम आंनि मुंआ प्रिति बसुमथारि आं क्लास टुवेल्बनि मेम आर्ट क्लास दंमोनना मा मा ट'पिकखौ लागोन मेम औ औ मेम एसे बुजायदो होमबा उम औ मेम औ लाबोखादों मेम उम खाथा उम उम

औ औ मेम औ उम

औ मेम

औ मेम उम उम औ उम औ

उम उम

औ मेम

जाबाय मेम औ क्लास उम